म्हाजें जिवीत भरांतलें सगळे काळा विशीं उलयतलो जाल्यार विचार केल्यार म्हाज्या ल्हानपणांत फक्त रेडियो आसतालो कांय वर्सांनी टिवी

मोबायल इंटरनेट हे सगळें बदलाव खरोखर विज्ञानान केल्ली प्रगती अशेंच एक मोठ्या अभिमानान सांगन अशें दिसता पूण आयची जर आमची संपूर्ण जगाची किंवां आमच्या देशाची परिस्थिती पळयल्यार इंटरनेट मोबायल हेज्या माध्यमांतल्यान जे जे ज्यो ज्यो वायट वायट घडणूको जाता त्यो पळोवन हें विज्ञान कितलें घातक आसा असोच विचार येता सुरवातेच्या काळांत जेन्ना टिवी आयली तेन्ना रामायण महाभारत ह्यो मालिका पळोवपाक आमी पयस पयस चलून वचून हें सगळें पळयताले पूण आयज हें विज्ञानाचें यूग जें थर्ड तिसरें महायुध्दा पर्यंत पाविल्लें आसा तें पळोवन हें विज्ञान विनाशा कडेन वाटचाल करता असोच विचार येता आमी विचार जर केलो जाल्यार टिवीचेर जें जें आमी कितें पळयताले आयकताले आनी घरा वताले ताका फक्त दोन टक्के म्हत्व आशिल्लें आनी प्रत्यक्ष जी आमी कृती करतात ताका अठ्ठ्याणव टक्के म्हत्व आसा आज विज्ञानाचो पगडो वचून म्हज्या मनाचेर ह्या सत्तराव्या वर्साक अध्यात्म्याचो प्रभाव पडिल्लो आसा आनी होच अध्यात्म हेंच श्रेश्ठ विज्ञाना पेक्षा श्रेश्ठ अशेंच हांव म्हणत